जी मैं अपने पूरे ऐतिहासिक जीवन में हिंदी भाषा का प्रयोग किया हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भाषा बहुत ही प्रिय है यह भाषा बहुत ही आसानीपूर्वक बोली जा सकती है और संस्कृत भाषा भी मुझे उतनी प्रिय है क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से जुड़ी है और मुझे अपने ऐतिहासिक जीवन के बारे में बताती है और मेरे महान कवियों द्वारा लिखे गए महान किताबों और पुस्तकों में हिंदी भाषा का भी प्रयोग हुआ जैसे कि रामायण और भारत जैसे पुस्तकों में भी उपयोग किया गया है संस्कृत भाषा का और हिंदी भाषा मेरे लिए बहुत ही लोकप्रिय भाषा है और भी राज्यों की कई अन्य अन्य भाषाएँ होती हैं जैसे कि तमिल मराठी गुजराथी ये सब भाषाएँ उन राज्यों में प्रसिद्ध हैं और मुझे उन भाषाओं से कोई दिक्कत नहीं है वो भी बहुत ही अच्छी भाषाएँ होती हैं पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भासा हिंदी भाषा है